जोंनि ओनसोलाव दाबायारिफोरखौ दैदेनग्रा एबा सिबिथाय होग्रा जायगा दङ

बिसोरो रावफोरखौ साफ्रोमबो गासिखौबो रोंजोबा सोरबा सासेया बबेखौबा रोङा बबेखौबा रोङो बिदि जागोन आरो जेरै इंलिस हिन्दि एसामिसफोरा रावा थाबाय बेनिगेजेराव सोरबा सासेया इंलिस रोंबाय हिन्दि रोंबाय बर' रोंबाय एसामिस रोंबाय गासिखौबो रोंजोबबाय सोरबा सासेया इंलिस रोंबाय बा बर' रोंबाय हिन्दिफोरखौ रोंबाय खायफाफा नेपालि भासाबो दङ जोंनि ओनसोलाव नेपालिबो रोंबाय सोरबायाबा बयबो मानि गुबुन गुबुन मानि गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय फैनाय दं आरो जाय दावबायारिफोरखौ दैदेनग्रा सुबुंफोरा बेनि गेजेराव जेनेबा प्रफेसिनेलबो थाबाय आरो जे जायगायाव दावबाय हैगोन नों बे दावबायहैगोन ओनसोलनि खाथिनि थागिबि मानसिफ्राबो मानि एसे नों हेल्प बिबानो मानि हेल्प होगोन आरो बे गासिबो मानि नोंखौ मानि हेल्प होना नङा आरो इगनर खालामननाय नङा आरो गासिबो नोंखौ हेलपखौनो होजोबगोन सोंबानो नोंखौ बे दावबायारिफोरखौ बयबो मदद खालामगोन आरो